आमच्या घरांत खूब फामाद तरेचे कलाचे प्रकार आसात जो जशे लोकगितां जशें की धालो फुगड्यो आसात मागीर लोकनाच आसा माणो धुलपद देखणी मुसळा नाच घोडेमोडणी तशेंच लोकवाद्यां आसात जशें की घुमट समेळ मादळें ढोल तासो कासाळें डोब हे सगळे लोकनाट्यूय आसा जागोर रोडमाळो खेळ कालो आनी अशे लोकवाद्यां आसात तांचो उपेग खूब बरे तरेन जाता चवतीक बीन आमी मा आरती बीन म्हणटा तेन्ना हे बोळ्या शंकरा ह्यो आरती ते वाद्याचेर तालार इतल्यो बऱ्यो जाता की मनाक सामकी रुजून उरता आमची गोंयची कलात तशी मना रुजून उरपी लोक उत्सव आसता आमच्या गोंयांत तेन्ना ह्यो सगल्यो कला थंय सादर जातात सगळो पयस पयसुल्ल्यान लोक फक्त लोकउत्सव पोवपा खातीर येतात आमचे कलेचो आनंद घेवपा खातीर येतात